शहर गाँवके खेलमे इएह होइ छै जे हुवाँके लड़का लड़की सब गलीमे खेलै छै हमरा आरके ग्राउंडमे खेलै छियै कबड्डी जेना भए गेलै तऽ हमरा आरके लड़का जेतै छै से आराम से फील्डमे जाय कऽ आराम से खेल सकै छियै लेकिन शहरके आदमीके सेना ओ गलीमे खेलै छै छत पर खेलै छै इएह अंतर छै शहर आओर देहातके खेलमे जेनाकी हमे आरके नया नया खेल खेलै छियै हमे आरके फिट्टो कबड्डी गुल्ली डंडा पचगोटिया एहिसे ही खेलैत रहै छियै लेकिन हुवाँके आदमी बैटमिंटन बैटबॉल फुटबॉल कबड्डी एहिसे ई खेलैत रहै छै हॅं लेकिन हमराआर मे एना नै हमरा अर के दोसरे दोसरे खेल चलैत रहै छै